ہیلو ہاں جی سر بجلی دفتر سے بات کر رہے ہیں جی محمد فیصل بات کر رہا ہوں سر ہاں میرا کنیکشن نمبر ہے فائیو سکس سیون فور ٹو سکس سیون نائن سر یہ ہم نے پچھلے مہینے جو ہے وہ اپنا بل بھرا تھا لیکن ابھی پھر سے یہاں پہ اپڈیٹ ہو کے آ رہا ہے کہ بل آپ کا نہیں اب بھرا گیا ہے تو ہم نے تو ہمارا بل بھرا ہے سر ہمیں جو ہے نا یہ بڑا کنفیوز کر رہا ہے کہ اس پہ پینل پہ ہم نے شو کرا آن لائن تو وہاں پہ شو ہو رہا ہے کہ یہ بل نہیں بھرا گیا ہے تو مجھے آپ کی جو ہے وہ سروس سے یہ چاہیے تھا کیا آپ یہ بتا دیجیے کہ ہمارے کون کون سے بل بھرے ہوئے ہیں اور کون کون سے بل نہیں بھرے ہوئے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ تین مہینے پرانے بل یا اس سے اور پرانے مل سکیں تو وہ بتا دیجیے کیسے ملیں گے ان کی ہمیں ریسیپٹ چاہیے سر اگر ہاں ہم وہاں سے آگے کلیکٹ کر لیں گے بس یہ پوچھنا چاہ رہے تھے ہم کہ وہاں آ جائیں ہم یہ رسی رسیپ جو ہے وہ ریسیو کرنے کے لیے